मीडिया जो है मतलब मिडिया जो है अभी के दौर में जैसे अगर कहीं घटना घट गया तो मिडिया आता है तुरन्त अपना और वह अपना जो है ना विडियो लाइक जैसे मोबाइल में जैसे अपना अथि करके लाइक लाइक बनाता है बिडियो यह मतलब मोवाइल अथि मोवाइल पर बिडियो दिखाता है जैसे कोई कहीं घटना घट गया तो मिडिया आती है और मिडिया से जो घटना घटा वो घटना के बारे में सुनने को मिलता है वह बात देखने को मिलती है और जनकारी होती है सुविधा इसे बहुत बढ़ा मिडिया मिडिया जो है और मतलब कहीं जैसे चुनाव के समय में पहुँचते हैं गाँव में पहुँचती है मीडिया और जनता से वो पूछते हैं चुनाव ही के बारे में पूछते हैं कि किनको मतलब वोट देना है सपोट करना है तो जो अपना जो आदमी है जिनको जिस नेता अब जिन नेता के सपोट में जो हैं वे अपना कहते हैं कि हम उनको वोट देंगे और मीडिया वाले जो है मतलब तरह तरह के सवाल पूछ मतलब पूछते रहते हैं अपना जनता अपने जवाब देती रहती है और जैसे आचार संहिता लागू हो गया तो इसमें भी बैंक में काम जो स्लो चलता है मतलब रुक जाता है

अगर मिडिया मिडिया जो हैं मतलब वह अपना जैसे कोई बात बताना है कहीं कुछ हो गया अब जैसे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें भी मतलब वे आदमी से अपना प्रशासन को बुलाया और उस रास्ते से अगर मिडिया अगर जा रही अगर जाह रही जा रहाी है उसको अपना फ़ोटो ओटो बनाया और अपना बोल अपनी जो बात है सो अपना बोलते हैं आदमी काे अपना जो मोबाइल द्वारा अपनी जनकारी देते हैं कैसे कैसे बात हुआ है लड़ाई हुआ है तो अपनी जनकारी में आदमी को मिलती है अब जैसे किसान जो है मीडिया वाले जो है अब जो किसान है तो किसान जो खेती करते हैं अब हरी मिर्च लगा लगाया खेतों में तो मीडिया वाले देख लिया अगर मीडिया वाले अगर उसको ध्यान पड़ गया नज़र अगर उसको नज़र पड़ गया तो हरी मिर्च को देखा और उसकी फसल जैसे मिर्च जो लगा हुआ है वह मिर्च को देखा तो मिडिया वाले जो पर्सन पर्सन हुए अपना पर्सन होकर और किसान से मिले किसान से मिलने के बाद वो किसान से पूछे भाई आपने बहुत मतलब कि बहुत अच्छी मतलब लगाए हैं मिर्च और उनसे मतलब जवाब सवाल करते रहते हैं और मिडिया वाले को काम है जो अपना अगर कहीं किसी से मिलना है तो अगर जैसे किसान से मिलना है तो आम के बग़ीचों में अब जो इसका आम का पौधा है आम अगर आम अगर बढ़िया फला हुआ है मीडिया वालों ने देख लिया तो किसान से अपना मिला पूछा भाई आपका फल बहुत अच्छा है तो इससे भी